आमच्या सांग्यार हेल्थ कॅअर इंप्रूव जाले म्हणल्यार आमचें जें प्रायमरी हॅल्थ सेंटर आसलें चोय तें न्यूव बांदलें आसा आनी तें सा व्हडलें बिल्डींग बांदले आसा पयलीं तुजो ते बारीकशें आसलेलें पूण आतां तें सा व्हडलीं बिल्डींग अशी जाले आसा आनी तें एक हेल्थ कॅअराचेर बरें जाले आसा आतां न्यूव डॉक्टर्सूय बी येताय थंय आनी अशें करून आमच्या पंचायती बी अशें करून अशें करून हॅल्थ कँम्स बी जातात लायक ब्लड डोनेशन कँम्स इफ कॅन्सराचे ब्रेस्ट कँन्सराचे बी अशें करून कॅम्प्स जातात लायक आमच्या मुन्सिपालटी तो आमचो एम एल ए आसा चोय तो अशें करून कॅम्प्स ऑर्गनायज करता चोय फ्री आसत जे ब्रेस्ट कँन्सराचे बी आसतात चडशे आनी तातूंत तूं तुजो वचून चॅकअप बी करपा शकता सो जी कोण लायक तें गरीब आसतात चोय ते खूब आदार आदार पडटा ते ताका लागून तें कॅम्सा लागून आनी आनी तशें करून चड आनी इंप्रुवमेंट ना अशें इतलेंच अशें जाता तशें करून आमच्या सांग्या म्हळ्यार व्हडलो गांव तो एकूच प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा आनी हें हॉस्पिटल्स एकूच आसा तें प्रायमरी हेल्थ सेंटर